جی جی بولیے بولیے جی جی میں نے ایچ پی کا لیپ ٹاپ لیا تھا چھ مہینے پہلے اور یہ بہت ہینگ کر رہا ہے آپ اس کو دیکھ لیجیے اس میں پرابلم کیا چیز ہے کیا ہے اسی حساب سے مناسب قیمت لگا کر بتا دیجیے کیا رائے ہے ٹھیک ہے جی جی دیکھ لیجیے جی جی اور کیا خراب ہے اچھا جی اچھا مناسب قیمت لگا لیجیے دیکھیے آن لائن کام ہے یہ سب کرنا پڑتا ہے اور آفس کا کام ہے لیپ ٹاپ سے ہی ہوتا ہے تو آپ اس کی مناسب قیمت لگا لیجیے جی جی جی بہت بہت شکریہ تو اچھا یہ مطلب ٹائم کتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں

جی جی جی میرا نمبر نوٹ کر لینا ٹھیک ہے جی جی بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے پھر سر ٹھیک ہے تھینک یو